सब्जियाँ उगाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं और फल और सब्जियाँ उगाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं हमने अक्सर देखा है हमारा तो अनुभव यह रहा है क्योंकि किसी भी सब्जी या फल या किसी भी पौधे को उगाते हैं तो उसमें सबसे अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए हमें उसको प्रॉफिट ज़मीन उपलब्ध करानी पड़ेगी अगर ज़मीन उपलब्ध इसको नहीं करा पाएंगे तो किसी भी पौधे का विकास सम्भव होता कम देखा गया है और ऐसा ही सब्जियों के लिए भी होता है हमने गमलों के अंदर कुछ सब्जियाँ उगाई थी जैसे धनिया है पालक है यह हमने कोशिशें की थी लेकिन उनका वह रिज़ल्ट नहीं आया जो हमें चाहिए था अक्सर हमने यही देखा है की ज़मीन ने अगर बहुत ही ज़्यादा होती है तो किसी भी फल और सब्जी को उगने में उसकी क्षमता बढ़ती है और दूसरा यह है कि खाली ज़मीन और उसको उगाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में उसको पानी भी देना पड़ता है अगर हम पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं दे पाते हैं तो सब्जियों का विकास होना सब असम्भव है उसके अलावा पानी और ज़मीन इसके अलावा जो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है वह होता है खाद अगर आपकी खाद बहुत ही बेहतर नहीं है तो आपकी सब्जियाँ उच्च स्तर पर नहीं जा सकती जिस पर उसको होना चाहिए अक्सर हमने सब्जियों को उगा कर देखा एक बार हमने बिना खाद किया प्लेन खाद की सब्जियाँ उगाई उसमें रिज़ल्ट बहुत ही कम देख यही हमने कोई खाद बना कर डाली तो उसके रिज़ल्ट हमने ज़्यादा देखे लेकिन गमलों में भी उन्होंने खूब कोशिश की उसको उगाने की लेकिन वह उग नहीं पाई क्यूंकि इसका हमने रिज़ल्ट यह देखा अनुभव हमारा यही रहा है कि ज़मीन अगर प्रोपर मात्रा में हो तो ही किसी भी सब्जी या पौधे या फल को उगाने में वह सक्षम रहती है और अगर हमारे पास खाद भी है खाद अगर आप किसी तरह से बनाते हैं जैसे किसी फल के छिलकों से उसको मिट्टी में डाल कर दस पंद्रह दिन रखते हैं तो वह बेहतर खाद बन कर आती है या मन को किसी गाय के गोबर से हम खाद बनाते हैं या किसी बकरी के गोबर से हम खाद बनाते हैं तो ये जो खास जब बनती है तो ये खाद बनती है अच्छी तहर से अपना रिज़ल्ट देती है और हमने अक्सर यह देखा है कि खाद और प्रॉपर पानी और प्रॉपर ज़मीन इन तीनों की वजह से ही किसी भी फल और सब्जियाँ उगाने में वह कायम रहती है बाकी अगर आप गमले में यह चीज़ करना चाहेंगे तो बहुत कम पॉसिबल है